पाँच लाख पाँच हजार पाँच सौ निन्यानवे एक लाख दो हजार दो सौ निन्यानवे तीन लाख चार हजार नौ सौ निन्यानवे चार लाख छः हजार नौ सौ निन्यानवे आठ लाख नौ हजार एक सौ निन्यानवे